हमारे भारत में आयुष्मान कार्ड बीमा का आवेदन किया गया है जो कि बीमा निकला है मुझे हमारे बीमारियों को ले कर के पाँच लाख तक आवेदन किया गया है जो कि छूट है कोई भी बीमारी हो कोई भी वो हो ऑपरेसन के लिए हर एक चीज़ हर एक बीमारी के लिए बीमा निकला है पाँच लाख तक का बीमा निकला है जो कि हमारे अस्पताल से ले कर के कहीं भी कहीं किसी से भी अस्पताल में जा कर के आप इलाज कर सकते हो जो कि हमें बहुत लाभ हुआ हमें क्या हमारे जितने भी बीमा हुआ है जितने जितने लोग की बीमारी के बारे में पाँच लाख तक बीमा हुआ है सब को ही लाभ हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाभ हुआ कि जो कि हर एक बीमारी के लिए हर बहुत सब लोगों को हर एक चीज़ की बीमारी के ले कर कोई भी नहीं पैसे के कारक कोई ना वे अच्छे से इलाज नहीं कर आप आता है और सरकार अब हम लोग की आयुष्मान कार्ड तक का छूट दिया है पाँच लाख का तो हम हर एक बीमारी का भी इलाज करा सकते हैं जो कि कोई भी नहीं करा पता था क्योंकि सरकार से बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और सरकार को मैं थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऐसी ऐसी सुविधा निकाले जो कि हर एक चीज़ की परेशानी निकल पाए ग़रीब को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बीमारी के कारण किसी की मौत हो जाती थी पर दवा के कारण पैसों के कारकण बहु त ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि कर नहीं पाते थे बीमारी का हर एक हर एक चीज़ का हम लोग इलाज करा सकते हैं और एक सुविधा हो गई है कि हम हर एक सुविधा हो गई है कि हम बीमारी के बारे में हर एक चीज़ के बारे में हर एक कोई भी बीमारी हो हम इलाज करा सकते हैं बहुत पाँच लाख तक है अब जो कि हमें हर एक पाँच लाख में हर एक बीमारी का वो कर सकते थे पर अब अब बीमारी से होने से पहले ही हो सकता है थैंक यू सरकार उसके लिए